हांव नोकरी करिना पूण शिक्षण करता शिक्षण पुराय करता म्हाजी टुवेवल्थ जावन हांव नीट एग्जाम आन्सर केले तें आन्सर करून म्हाका नीट्टे मँगलोर ह्या कॉलेजींत एडमीशन मेळ्ळें म्हाका जाय त्या कोर्साक थंय म्हाका एडमीशन मेळ्ळें म्हाका स्कॉलर्शीप मेळोंक ना पूण कांय भुरग्यांक जे कोणे एग्जामीक टॉप केल्लें तेंका स्कॉलर्शीप सुद्दा मेळ्ळें म्हाजे कॉलेजीचें नांव नीट्टे मँगलोर हें बी टॅक डिग्री इन इंजिनीयरींग मेळटा फॉर इलॅक्ट्रॉनीक्स कम्युनीकेशन ह्या कॉलेजींत हांव खूब भुरग्यांक मेळ्ळा नवे फ्रेंड्स केल्यात आनी नवे एक्सपिरयंसीस जाल्यात शिकपाचे सुद्दा टफ आसा प्रोजेक्ट्स इंटर्नशीप आनी खूब होमवर्क आसात तर आमी बंक करतात आनी हेर सगळे मज्जा करतात पूण तरीय आमकां एट दी एंड ऑफ द डे मार्क्स हाडूंक जाय प्रोजेक्ट्स सबमीट करूंक जाय ना जाल्यार फेल जाल्यार आनी बँकलॉग लागल्यार म्हज्या डिग्री आनी म्हज्या कोर्साक खूब लॅग जातलो आनी म्हाका जॉब मेळपाक त्रास जातलो देखून डिसीप्लीन आनी सामकें फोकसान जें कितें पुराय करूंक जाय तें करूंक जाय आनी सायडीक कितले मजा करतां तें करतां हांव हांव फ्रेंड्सा वांगडा ना जाल्यार विकेंड्सांत भोवतात पूण प्रोजेक्ट्स करपाक आमी सगळे वांगडा आसतात सिरियस्ली बसतात आनी आमचे काम पुराय करतात एग्जाम आसतना सगळीं जाणां शिकतात हांव गोंयांत एक्चुली रावता पूण हांव आतां शिकपाक मँगलोरांत गेलां सो हांव मँगलोरांत हॉस्टेलांत रावता हॉस्टेलांत हांव खूब तरेच्या भुरग्यांक मेळ्ळा जे फकत मस्ती करतात ना जाल्यार जे फकत शिकतात हे सगळे नवे लोकांक मेळून म्हाका आनीक खूब एक्सपिरयंसीस मेळ्ळ्यात एक्सपोजर वाडला आनी हावें लोकांक मेळ्ळा जांणी आपली कंपनी ह्या एजीर स्टार्ट केल्या हें सगळें पळोवन तूं मात्सो इंस्पायर जाता आनी तुका सुद्दा आनीक करपाक उमेद येता तूं इंस्पायर जावन तुका आनी आशेता की तूं सुद्दा कितें जावंक जाय असले इनोवेटीव आनी इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स मेळून तूं तुज्या कॉम्पटेटीव नेचर आसतलो आनी तें अनलॉक जाल्यार तुकाच बरें आसतलें फुडाराक